اتر پردیش میں روایتی پیشے اور ذریعہ معاش مختلف اور متنوع ہیں یہاں کی معشیت میں زراعت تجارت اور مینوفیکچرنگ اور خدمات کا اہم کردار رہا ہے وقت کے ساتھ یہ شعبے کیسے ارتقا پذیر ہوئے اور موجودہ رجحانات کیا ہیں اور اس کا جائزہ لیتے ہیں روایتی طور پر اتر پردیش کے معشیت کا ایک بڑا حصہ زراعت پر منحصر رہا ہے چاول گیہوں گنا اور مختلف سبزیوں کی کاشت یہاں کی جاتی رہی دودھ اور دودھ کی مصنوعات بھی اہم رہی وقت کے ساتھ تبدیلیاں جدید تکنیک اور ٹیکنالوجی کے استعمال نے زراعت کی پیداوار صلاحیت میں اضافہ کیا ہے زرعی مشینری اور ٹریکٹرز کے استعمال نے کاشتکاری کے طریقوں کو میں تبدیلی لائی ہے حکومت کی طرف سے سبسڈی اور معاونت نے بھی زراعت کو ترقی دی ہے روایتی طور پر ہینڈ لوم اور ہینڈ کرافٹ مصنوعات جیسے کپڑے قالین اور مٹی کے برتن تجارت کے اہم حصے رہے ہیں مختلف بازاروں اور ہاٹ میں مقامی تجارت ہوتی رہی وقت کے ساتھ تبدیلیاں ای کامرس اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ نے تجارت کے طریقوں کو جدید بنایا مقامی مصنوعات کی بین الاقوامی مارکیٹ میں رسائی بہتر ہوئی ہے روایتی طور پر اتر پردیش میں چمڑے کی صنعت ٹیکسٹائل اور شوگر ملز اہم رہے ہیں ہینڈی کرافٹ اور چھوٹے درجے کی صنعتیں بھی موجود رہی ہیں وقت کے ساتھ تبدیلیاں صنعتی علاقوں کی ترقی اور بڑے پیمانے پر مینوفیچکرنگ یونٹس کے قیام میں معیشت میں بہتری لائی ہے نئے ٹیکنالوجی اور آلات نے مینوفیکچرنگ کے معیار اور پیداوار میں اضافہ کیا ہے روایتی طور پر تعلیمی ادارے صحت کی سہولیات اور چھوٹے کاروبار خدمات کے اہم حصے رہے ہیں سیاحت بھی ایک اہم خدمت کا حصہ رہی ہے خاص طور پر تاج محل کی موجودگی کی وجہ سے وقت کے ساتھ تبدیلیاں آئی ٹی اور بی پی اور انڈسٹری کی ترقی نے خدمات کی شعبے میں نئی راہیں کھولی ہیں ڈیجیٹل انڈیا مہم کے تحت خدمات کی فراہمی میں بہتری آئی ہے موجودہ رجحانات زراعت میں آرگینک آرگینک فارمنگ اور ڈرپ ایریگیشن کے طریقے مقبول ہو رہے ہیں ای کامرس اور آن لائن کاروبار تیزی سے بڑھ رہے ہیں مینوفیچکرنگ میں میک ان انڈیا اور اسکل انڈیا میں مہمات کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے خدمات کے شعبے میں تعلیم صحت اور آر ٹی آئی ٹی کی خدمات بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اتر پردیش میں یہ شعبے وقت کے ساتھ ترقی اور تبدیلی کے ساتھ کے مختلف مراحل سے گزر رہے ہیں اور جدید ٹیکنالوجی اور حکومتی پالیسیوں نے ان میں مزید بہتری لائی